हैलो सरपैंच होर बोल्ला दे होर तुस सनाओ किश निं लग्गे दे कम्म अस आं ते ओह् यरो ओह् यरो किश गौरमेंट स्कीमें दे बारै ई जानना किश थुआढ़े कशा आं ते मिगी सनायो थुआढ़ियां स्कीमां अं अच्छा अच्छा अच्छा

अच्छा अच्छा ठीक ऐ ठीक ऐ ठीक जी